जोंथ' दा संसाराव हाबनाय मानसि माबा मोनसे मावनानै जायाबा जों मा मावनानै जानो ओंखायनो जोङो मोसौ बोरमा लायो मायो आरोे ओन्दैफोरखौबो इस्कुलाव ओन्दैफोरखौ टिबसनाव हगारहरनानै आङो ओन्दैफोर थांखांबा बिदिनो न'नि खामानि ओंखाम ओंख्रि संनानै ओन्दैफोरखौ जाहो हरग्रोसै लोंहोहरग्रोसै आरो बिनि लोगोसे बिसोरो टिबसननिफ्राय फैबा स्कुलाव थांखांबा आरो बिसोरो स्कुलनिफ्राय इस्कुलाव थांखांबा आङो न'नि खामानि बिदिनो मोसौ बोरमा गाइखेर सेरनानै मोसौ खाहैसै आरो मोसौ खाहैनानै मोसौ बोरमा खानानै बिदिनो न'नि खामानि जिफोर सुनांगौबा जिफोर सुनसै आरो जायगाफोर सिबस्रांसै ओमफाय मैगं थाइगं बे खुबैनाय फोरखौ बिदिनो दा आंनावहाय जिं फोरला दं फोरला मैगं दं ओमफाय भेन्दि दङ थाइबें दं मैथा बांगाल दं मैथा गोजा दं बेफोरथ' नोङो खुबैनानैल' जायाना मानसिया एसे जोथोन आबार लानांगौ जायो हाग्रा हाग्रा फुनांगौ माइसा दांनांगौ आरो एम्फौफोर जायोब मुलिफोर सारखावनांगौ जायो नङाबा फिथाइफ्रा थाइया थाइख्रियो सेवयो सिरियो बिदि जायो ओंखायनो मुलिफोर सारखावनांगौ जायो मैगंफोरखौ गाइयो गाइनानैल' दोनबाबो जाया हाग्राफोरखौ फुनांगौ आरो मुलिबो सारनांगौ आरो मोनजायोबो न'नि मैगं न'आव थाबासो जोङो न'नि मैगंफोरखौ गोसोबादि जायो मोनजायो बिनिखायनो मै जानो आनथा आनथा फोरखौ जोङो एसेबाबो मावनानै खस्ट' खालामनानै जायो आरो बेफोर जोबो जोबनानै आरो बेलासिफ्राव बिदिनो जुमाय संसै एंखुर लायनानै जुमाय थुमाय सङो अमायाबो आदार मोनसै जोंबो थाइसे थाइनै फैसा मोनसै आरो जों बेजोंनो न'खर संसार संसार खुङो आरो ओन्दैफोरनो स्कुलाव मेथाय जानो मानो फैसा हरो बा बेजोंनो मेथाय जानो मानोबा एसे एनै बुथुमो जोङो नांगौआव बाहायनाय जायो आरो जुमाय थुमाय संनायनि थाखा फैसाफोरजों आरो संसारा जाबाथ' माबा मोनसे मावनानै जानांगौ जायो जोंना गामि ओनसल हा हु दङ एसे एनै जों जावफ्ले जुवफ्ले बिदिनो खस्ट' खालामो आबादथिलियाव आबाद मावनानै जायो मैगं थाइगं खुबैनानै मेसेंआव मेसेंनि बिदिनो मैगं थाइगं दैलांआव दा दैलांनि खुमब्रा जोगोनार भेन्दिफोर फोरला खान्थाल थाइजौ बिदि गायनानै जोङो जायो बोथोराव बोथोरनि फिथाइ जायो आरो बोथोराव बोथोरनि फिथाइ जायो जानोबो लुबैयो बोथोराव गावबागाव बोथोर गावबागाव बिनिखायनो न'आव थायोबा गोसोबादि मोनजायो होन्नानै जोङो गाइनानै लानाय जायो गाइयो बोथोराव मोनजायो लोगो दोगो फैबा जों ज' जालायो लोंलायो बिदिनो खालामलायो आरो आरो ओन्दैफ्राबो मोनजायो

मोनजायो बयबो जों ज' रान्नानै जायो ओमफाय जुमाय संखांनानै हैयो हैनानै फैयो न'आवहाय फाना फान गामियाव फाना आमफाय न' ऐ गामि खाथियाव दङ बेव जुमायफोरखौ हैनानैहाय बिदिनो फैसाखौबो हरखायो लाबोयो जोङो ओमफाय बेफोरजोंनो जोङो जुमाय थुमाय संफैफिनो मायो बिदि खालामो जोङो जों खस्ट' मावनानै जायो बिदि मावनानै जाबाबो देहाफोरखौ जों जेबो गाज्रि मोना आरो मोजां मोनो फ्राथ मोनो जोङो हालुवानि मानसि बिदि मावनानै जायाबालाय जों मा मावनानै जानो ओंखायनो जोङो खस्ट' खालामनानै मावनानै जायो आरो देहाखौबो जों गाज्रि मोना फ्राथ मोजां मोनो बिदि मावनानै जायोबा आर बेलासि समबा नोङो मोसौ बोरमा खानायनि टाइम अमा आदार माबा आदार जों हिन्जावफोरनि खामानि बियो जों हिन्जावफोरनि दायथ'खा बिदिखौनो जों मावनानै जायो